बिजाबनि अनगायै आंथ' गोबां बिबांनि लाइसिफोर खौरांफोर खन्थाइफोर सल'फोर बायदि बायदि फरायो मानोना आंनि मावनो मोजां मोननायानो जाहैबाय खन्थाइ लिरनाय आरो खन्थाइ फरायनाय दा आङो बांसिनै खन्थाइ लिरो बिजाबनि अनगायै आरो खन्थाइ फरायो बेफोरनि गेजेराव आङो आंनि मोजां मोनसिननाय खन्थाइयानो जाहैबाय मोनाबिलि जायखौ जोंनिनो रुंसारि इसान मसाहारिया लिरनानै गालांदों आरो आंनि मोजां मोननाय सल' बिजाबा जाहैबाय सितरन्जन मसाहारिनि हाग्रा गुदुनि मै सिरिनाय मान्दार बिबार बायदि बायदि आरो आं बेफोरनि अनगायै गोबां खौरां बिलायफोर जायफोरखौ जोङो सामफ्रोमबो हाथायाव बायनानै मोननाय जायो जेरै जोङो सानस्रियो बायदि बायदिखौ गोबां आङो फरायो दा बेफोरनि गेजेरजों आङो गोबां बिबांनि गियानखौ आरजिनानै लानो हायो